हेल्ल' मा खबर मा खबर ए आं माबा सानबाय नोंथांमोनाथ' जेनेबा मा होनना बुङो ससियेल वर्कार जाहैबाय ससियेलनि खामानि मावो जेरै नोंसोरो एबसुआव थायो बा समाजनि बायदिसिना खामानिफोराव थायो बे हिसाबै नोंथांमोना दा बे जोंनि समाजाव माबायदि जोगानाय आरो माबायदि थांखिफोर लादों जौगानाय आरो गथ' गथाय लेखा फरायनाय बायदिसिना माबायदि नोंसोर थांखि लादों बेखौ एसे फोरमायबा हामगौमोन नामा

जेनेबा माबायदि माबायदि थांखि माबायदि थांखि लादों जेनेबा आच्चा आच्चा माने फरायनायनि खेत्र'आव आरो

आच्चा आच्चा

लादों आरो ना थुलुंगा होदों आरो थुलुंगा होदों आच्चा आच्चा गामिफोराव जेनेबा गामिफोराव माबायदि जेनेबा जौगानायनि लामाखौ लादोंसै जेनेबा गामियाव जोंनि बै बर' गामिफोराथ' दामानि जौगानाय गैथ'वा जेनेबा माने बहुत माने ल' जाना दङ बे लोंनाय जानाय लानायावनो बेस्त' जाना थायो बेफोरखौ माबायदि खालामनो नागिरदों बेबायदिखौ माबाफोर एवारनेस लादों नामा गामियाव एवारनेस प्रग्राम

गाज्रि हुदा नामा

आरो बेजों लोगो जेनेबा नोंसोर गामियाव जेनेबा साफ सिखोननि थाखाय माबाफोर माबा लादों नामा स्वस्च' बिदि जोंनि मा होनना बुङो मदिया जे लादों जे माने स्वस्छ भारतनि बेनि साफ साफाय गामियाव माबाफोर लादों नामा

दे दे जागोन दे उनाव रायज्लायनोसै